संनाय एलपिजि गेसखौ थ' जों ओरैनोब्लाबो बयबो बाहायो बेवहाय माखासे रिजन थायो मोनसे टोंकिआव कमसेकम दस लिटार गाहाम सोनानै दोननाय जायो मोनसे टेंकिआव बेखौ जों ओंखाम संगनायाव बाहायो ओंखाम संगनायनि अनगायैबो

माखासे जेरै लहा हासनाय गोबां खामानिआव लहा हास'नाय आरो बायदि बायदि खामानिआव किन्तु आं मिन्थिनाय बायदिब्ला गेसखौ बाहायनाय समाव एसे सांग्रांथि जानांगौ सांग्रांथिआ मा गेसखौ संखांनायनि उनाव बन्द खालामालासिनो बावनानै थायोब्ला बेनो एसे बिपद जायो डेनजार बेखौ जोंङो सांग्रांथि लानाया मोजां मानोहोबा गेसनि गेसखौ बाहायखांनायनि उननाव जाब्रबथाय जानायजों गोबां नुबोबाय मबाइलाव नुबोयो टि बिआव नुबोयो बेरफुनानै मान्सि थैलाय लायनाय बेखौनो जोंङो संनाय समाव सांग्रांथि जानांगोन मानोहोनोबा गेसआ एल पि जि गेसआ जाहैबाय बयनिख्रुइबो रेजेंसिन बार बारनिफ्रायबो रेजेंसिन गेस बियो जोंनो लिक जाबानो दसेसमावनो गोबां बारजों गोसारो बेयावहाय जुदि सोरबाफोर मिन्थियाब्ला अर लानानै फैबा बा सिगारेट बायदिसिना सोबोबा बियो थाबैनो खामो बे खामनाय जों बै गेसआ फिनजाथाइ जानानै बेरफ्रुसारो बेवहाय सुबुंनि जिउबो गोमानांङो बेखायनो सांग्रांथि थानाया मोजां